मुंहिंजो नालो चांदनी नरसंघाणी आहे मुंहिंजे पप्पा जो नालो परसोतम भाई नरसंघाणी आहे मुंहिंजी मम्मीअ जो नालो जय श्री बहेन परशोतम भाई नरसंघाणी आहे मां जूनागढ़ शहर में आदर्श नगर हिकु झूलेलाल चौक में रहंदी आहियां मां तव्हांखे मुंहिंजे पढ़ाईअ जे बारे में ॿुधाइणु चाहिया थी मां धोरण हिकु खां ॾह जी पढ़ाई जूनागढ़ जी मानस स्कूल में कई आहे जंहिं मुंहिंजे इस्कूल जे भरसा ई हूंदी हुई मां मुंहिंजी कॉलेज जी पढ़ाई सुभाष कॉलेज में कई आहे मां हींअर नौकिरी कंदी आहियां मां धोरण ॿियनि जे ॿारनि खे पढ़ाईंदी आहियां जंहिं मुंहिंजे घर जे पासे में ई आहे ऐं मुंहिंजी स्कूल जो नालो आराधना स्कूल आहे मां हुते हिंदी गणित अंग्रेजी सामान्य ज्ञान चित्रकला ऐं गुजराती जा विषय पढ़ाईंदी आहियां मां उते डांस बि सेखारींदी आहियां मां मुंहिंजे स्कूल जो टाइम सुबुह जो साढे सते बजे खां ॾेढ जो आहे उते साढे ॾहे बजे ब्रेक हूंदी आहे उतां खां अची करे ने पोइ मां रोटी खाई घर जो कमु कंदी आहियां मां पोइ अची करे मुंहिंजी मम्मीअ खे घर जे ॿियनि कमनि में बि मदद कंदी आहियां मां चित्रकला ऐं आट बि कंदी आहियां मूंखे चित्रकला जो ॾाढो शौक़ु आहे मां मोबाइल मां ॾिसी करे कुझु न कुझु नओं ठाहींदी ऐं सिखंदी रहंदी आहियां मूंखे चित्रकला ऐं कलर पुरण ॾाढो वणंदो आहे मां अलॻि अलॻि वस्तू अलॻि अलॻि पेपरनि खां अलॻि अलॻि काॻजनि खां ठाहे करे ने कुझु झूनी वस्तुनि मां नयूं ठाहींदी आहियां मूंखे मेंदी बि ईंदी आहे मां मेंदीअ जा क्लास बि कराईंदी आहियां मां दुल्हन जी मेंदी करण बि वेंदी आहियां मूंखे मेंदीअ में नओं नओं ठाहिण नओं नओं सेखारणु ॾाढो वणंदो आहे मूंखे रोटी बि ईंदी आहे मां रो रोटीअ में नयूं नयूं वैरायटियूं नयूं नयूं डिशू ठाहींदी आहियां सभिनिनि खे खाराईंदी आहियां गुजराती चाइनीज़ सिंधी ऐं ॿियूं बि घणेई मूंखे कुझु न कुझु नओं नओं ठाहिण में ॾाढो वणंदो आहे मां मेंदी बि करण वेंदी आहियां मां मुंहिंजे ॿारनि खे सुठी तरह पढ़ाईंदी आहियां जे उहा अॻियां वञी करे ने सुठो सिखनि